जेब्ला आं खामानि मावनाय जायगायाव नांज्लायनाय जायो अब्ला आं बिथांमोननि बिथांमोननि रायज्लायनायखौ मोजाङै खोनासंना मिनिस्लुग्रोयो बिनिफ्राय मोजाङै सल्भ खालामो जेरै फारसेथिंनिया मा बुंदों बै फारसेथिंनिया मा बुंदों बै फारसेथिंनिया मा होनदों बेखौ मोजाङै खोनासंलायना मोजाङै मोजां सल्भ खालामो